पेट्रोलके दाम बढ़ैसँ हमरा सबके असर तऽ भेल लेकिन जे भी व्यक्ति गाड़ी लै लेलक हँ तऽ गाड़ी जे लै लेलक हँ तऽ ओ तऽ गाड़ी चलेबे चलेबे करत किएक कि गाड़ी घऽरमे लागल रहतै नहि चलेतै तऽ ओहो सब गाड़ी हानि छै गाड़ीके खराब भए जेतै तऽ अइ दुआरे पेट्रोल बढ़ैके सँ हानि हमरा सबके किछु ने किछु तऽ जरूर असर किएक कि हम सब आदमी धनिके नहि रहै छै केओ गरीबो रहै छै तऽ पेट्रोलके दाम तऽ बढ़लै हँ आओर बढ़ैसँ किछु ने किछु जे कोनो जेनाकि कतौ दसो डेग पहिने जाइयै तऽ मोटरसाइकलसँ जाइ ओ व्यक्ति सब आब दस डेग जतबा दूर देखै छथि जे पैदल हम जा सकै छी तऽ ओ गाड़ी नहि लै छथिन पैदले चलि जाइ छथिन आओर कियाकि पेट्रोलके तऽ दाम बढ़ि गेलै हँ अहि दुआरे